नमस्ते हाँ हाँ सर हमें एक बच्चों के लिए कोई बुक चाहिए

हाँ बच्चों के लिए हम नहीं बच्चा अभी हमारा पढ़ता तो नहीं है लेकिन अभी उसको इस्टाटिंग का प्ले ग्रुप का सारा सामान चाहिए आपके पास कार्ड्स वगैरह हैं नहीं हमारे तो एजकेम पूरी हो गई है नहीं नहीं बच्चों से संबंधित जैसे किताब तो मान लीजिए प्राइमरी में एक क ख ग घ जो इस्टार्टिंग अक्षर वर्णमाला के हैं वह वाली चाहिए लेकिन आपके पास कुछ इस्पेसल कोई नए तरह का स्लेट या कोई कलर नया कुछ नया जो बच्चों के लिए कार्ड्स वगैरह जो चले हैं जिससे बच्चा आसानी से सीख सके अच्छा और आपके कोई नया स्लेट वगैरह या कोई नया डेस्क बोर्ड कुछ है बच्चों के लिए जिससे अच्छा और एक बच्चों का आता है बुक का आता है एक बच्चों का छोटा सा आता है उसपे बच्चा पानी जैसे जैसे कलर करेगा तो क्या आप पास वह है जैसे चित्र उभर कर आएँगे तो सारी चीज़ें मिल जाएँगी और बच्चों के लिए चार्ट वगैरह भी आपके यहाँ मिल जाएँगे अच्छा तो उसपर सब चित्र बना रहेगा बच्चों के लिए जैसे फल फ्रूट्स हैं अच्छा उनो तो सारे चित्र नहीं हमें तो मतलब पूरे कम में पूरे लगाना है हाँ तो हमें सौ सौ चित्र चाहिए सभी मुझे मतलब पशुओं का पक्षियों का चिड़ियों का यह सबका चित्र चाहिए जिस तरीके से डॉग्स है तो डॉग लिखा रहे अच्छा और कलर भी मिल जाएँगे बच्चों के लिए और बच्चों के लिए वह इस्टूल वगैरह पढ़ने वाला इस्टूल है आपके यहाँ कि नहीं और बच्चों के पढ़ने के लिए छोटी सी कुर्सी क्या सब है आपके यहाँ ठीक है तो फिर हम आपके दुकान पर विज़िट करते हैं एक दिन सारा सामान खरीद कर बस यही अभी तो बच्चों के लिए ही चाहिए और अपने लिए भी कुछ देखेंगे अगर रहेगा तो ले लेंगे हाँ ठीक ठीक किताबों का एरिया देखेंगे कौन सी किताब है यह सब तैयारी वाली किताबें मिल जाएँगी ठीक ठीक नमस्ते नमस्ते